اگر آپ کی سیلنڈر لیک کرنے لگے اچانک تو سب سے پہلے آپ ریگولیٹر کو آف کر دینا ہے اور برنن آپ کو آف کر دینا ہے اور کوئی بھی ماچس کی تیلی یا کچھ بھی آگ جلانے والی چیز کچھ بھی نہیں آس پاس رکھنا ہے اس کے اور فوراً سے اس کو کسی چھاؤں والے ایریا میں کھلے ایریا میں رکھ دینا ہے اور ایک دم سے فوراً ارجنٹ بیسس پر کسٹمرکیئر پر کال کر کے آپ کو فوراً سے بلانا ہے ہیلپ کے لیے